पानि के लेल जे चीज कोनो बिबाहे भेल तऽ ओहि लेल पानि मे लेल पानि लेल एकटा ड्राम लऽ लेलहुॅं ड्राम मे बढ़िऑं जेना पइन भइर लेलौं और मोटर के व्यवस्था रहल तऽ मोटर के व्यवस्था से कऽ लेलहुॅं या नहि तऽ अपने सँ बाल्टी सबमे पानि लऽके भरलौं आ ओतऽ सब चीज कऽ के राखि दै छियै आओर गिलास तिलास लऽ लेलहुॅं नहि तऽ अपने से पानि देलिए लोक सबके तऽ ओहि मे कोनो दिक्कत नहि होइ छै ओहिमे पानि खूब बढ़िऑं जेना दऽ दै छियै आ भरि देलहुॅं जए बेर भेल तए बेर अपन भारलहुॅं ओहि लए सबटा चीज भऽ जाइ छै बढ़िऑं जेना भऽ जाइ छै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै कोनो चीज मे पानि खूब दऽ के भरि दियौ बढ़िऑं जेना या अपने से भरू या केकरो कहियो तऽ ओ भरि देत या पानि के लेल कखनो दिक्कत नहि होएबाके चाही ओहि लेल पहिने कोनो बिबाह मे अबय से पहिने बरियाती आबय से पहिने सब चीज के लेल व्यवस्था कऽ के राखि लै छी आ व्यवस्था कऽ के राखि लै छी जेना जगे भेल गिलासे भेल या कोनो चीज भेल बाल्टी लोटा सब जे होइ छै आइ काल्हि मे तऽ चलले इहो बला गिलास सब थर्मोकोल बला तऽ ओहो बला भऽ जाइ छै प्लास्टिक बला गिलास सब सेहो भेलै हँ तऽ ओसब सब व्यवस्था कऽ के रखै छी आ जए बेर भेल तए बेर ओहिमे पानि धऽके सधि गेल तऽ फेर चला के दऽ देलियै कहलियै या दऽ दै छियै या अपने सँ दऽ दै छियै या मोटर के सुविधा भेल तऽ मोटरसँ दऽ दै छियै सब चीज व्यवस्था कऽ के बढ़िऑं जेना पहिलेए सॅं रखै छी तहन लोकसब अबै छै तऽ गिलास तिलास मे लऽ के पानि दऽ रहल छी आ बढ़िऑं जेकाॅं भऽ जाइ छै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै ओ बढ़िऑं जेना कऽ के रखै छी आ बढ़िऑं जेना कऽ के राखि लेलहुॅं आ लोकसब आयल तऽ गिलास लऽ के गिलास या लोटा या गिलास या केकरो सॅं हेल्प लेलहुॅं हेल्प लऽ कऽ बढ़िऑं जेना कऽ लेलहुॅं बढ़िऑं जेना कऽ के ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै सब बढ़िऑं जेना भऽ जाइ छै आ सब बढ़िऑं जेना भऽ गेल आओर बढ़िऑं जेना भऽ क के लै छी